दस से दस लाख के बीच में कुछ नंबर दस हजार बीस हजार पाँच सौ बीस चालीस हजार पाँच सौ पचास साठ हजार नौ सौ छियासी और दो लाख पंचानवे हजार नौ सौ बावन